ई इलाका मे जे भी होइ देखबा मे कौआ मेना और तोता कबूतर ई सब आबै छै जे कि कौआ गाछ वृक्ष पर उड़ते रहै छै और कबूतर सब जे छै पालै छै जे कि खोप मे रहै छै और तोतो पिजरामे रहै छै आओर ई सब हम देखै मे बहुत अच्छा लागै छै तोता जे छै पिजरा मे पालै छै जे कि नहि पालना चाही पक्षी के उड़ाऽ देबाक चाही पक्षी के आजादी पसन्द रहै छै जे कि बहुत लोक नहि मानै छै ओकरा दण्ड दय कऽ राखै छै लेकिन ई नहि होयबाक चाही आओर कबूतर सब खोप मे रहै छै ओहो ओ तऽ महादेव के सवारी छियै तऽ कोनो बात नहि छै ओकरा खेबाक नहि चाही आऔर बगुला सब पानि मे रहै छै एहो सब देखै लए हमरा सब के बहुत मिलल छै आओर ऊँय ई सब चिड़ै चुनमुन आबिते जाइत रहै छै हमरा सब के अँगना घर मे और हम सब बाँस बाड़ी जाइ छियै देखैत रहै छियै हमरा सब के हंस देखै लए बहुत कम मिलै छै जे कि लगभग नहि मिलै छै हम सब नहि देखै छियै पीकी एम्हर ओम्हर के पछिम हमरा सब देखै लऽ मिलै छै और कोयलो के आवाज़ हमरा सब के बहुत सुनै लए मिलै छै कोयलो हम सब बहुत देखै छियै हमरा सब के इलाका मे बहुत आबै छै कोयलो जे कि बाँस पर रहै छै और उल्लू हमरा सब के इलाका मे सेहो आबै छै जे कि राति कऽ हम सब देखै छियै उल्लू के कतौ कतौ देख जाय छियै ऊल्लू रहै छै ऊल्लू सेहो रहै छै हमर सबके इलाकामे